जोंनि जायगायाव साबसिनै फिथाय दैखांनो हानाय आबादआ जादों साहा आबाद बे आबादआ जोंनि जायगायाव साबसिनै फिथाय दैखांनो हायो बे आबादखौ मावनो थाखाय हानि गोनांथि जायो जाय हाया लालमाटि बे हायावसो बे आबादखौ मावनाय जायो बे आबादखौ मावनाय नेमखान्थिफोरा जादों बे आबादखौ बेगर आरो दालाय बिलायफोरनि गेजेरजों फोथांनानै नार्सारियाव फोथांनानै बे आबादखौ फुलि महरै बानायनाय जायो बेनि उनाव मोनसे लालमाटि जायगा लांदां एरियायाव ट्रेक्ट'रजों हालेवनानै हाखौ मोनहोनाय जायो बेनि उनाव बे हाखौ जखा नायनानै हाखर जाहाथे दैया दिमोलै थाया बेनि थाखाय हाखर जावनाय जायो बेनि उनाव बे आबादखौ बा बे आबादनि फुलिखौ लाबोनानै बे ट्रेक्ट'रजों हालेवनाय जायगायाव गायफैनाय जायो बेनि उनाव नांगौ जानाय हासार इउरिया हासार बायदिसिना बेफोरखौ होनानै हाजों एफा एफा गलायनानै गायनाय जायो बेनि उनाव फोथांनो थाखाय दै सारना होयो आरो जेब्ला थाङो थाङो अब्ला बे साहा बिफांखौ एसे बिजौआव जाहाथे गेरेमसा जानाय बायदि खेबस'नानै होनाय जायो बेनि उनाव बे साहा बिफांखौ गिदिर जाजासे खेबस' खेबस' बियो गाथिया हारिनि जायफ्रा हारिनि लाइफां महर होयो बेनि उनाव नांगौ जानाय बिलाइफोरखौ खाहोनानै सुबुंनि सुबुंनि मददै लेबारनि मददै खाहोनानै फेक्टरियाव जोंनि जायगानि फेक्टरियाव लांनानै दोनहैनाय जायो बेनि उनाव साहा आबादखौ मोनसे मेसिनआव रुग्रा आइजें कप'जों रुग्रा आइजें बेयाव सोनानै सोनानै साहा बिलाइखौ एबा बिजौखौ रुनाय जायो बेनि उनाव घानियाव उनग्लिनाय जायो आरो बेखौनो लांनानै ड्रायार मेसिन जायाव फोरानो बेयाव फोराननानै बेनि उनाव घानियाव लाबोफिनना आरोबाव उनग्लिबावो बेनि उनाव आरो ड्रायाराव लांबावनानै फोराननानै जायखौ नांगौबायदियै आलादा आलादा रोखोमै आलादा आलादा रोखोमै फोराननाय जायो बिनि उनाव बे बिलाइफोरखौ बिलाइ गोरानफोरखौ बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो थाखाय बायदि बायदि जायगानिफ्राय लांफैनो थाखाय गारि गिदिर गिदिरफोर फैयो बेबायदिनो जोंनि जायगायाव साहा आबादआ गोबाङैनो साखाथिनि सुबुंफोरखौ रांखान्थियाव मुलाम्फा होयो आरो जोंनि जायगायाव साहा आबादखौ गोग्गोमैनो मैखोमैनो मावनाय जायो आरो साहा आबादआ जोंनि जायगायाव साबसिनै रांखान्थियाव मुलाम्फा मोननो हायो